मूंखे चंद्रयान जी जानकारी आहे असांजो चंडयान चंड ते पाणीअ जी खोज करण लाइ वियो आहे असांजो चंडयान खे चंड ते पहुचण लाइ टीह ॾींहं लॻा असांजो चंडयान अहिड़ा उपकरण खणी वियो आहे जेको मानवता जे लाइ अॻियां रिसर्च करण जे लाइ ॾाढो सुठो कार्य कंदो आहे असांजो ॿियो यान आहे मंगल यान मंगल यान मंगल ग्रह ते पहुंतो आहे इयो मंगल यान असां घटि में घटि ख़र्च में मंगल ग्रह ते मोकिलियो आहे ऐं असांजे भारत देश जो नालो सुनहरे अक्षर में लिखियलु वेंदो